हाँ हमारे यहाँ हमारे यहाँ बाल श्रम के बारे में ऐसा है यह बाल श्रम बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक है यह बच्चों से किया जाता है यह इसको रोकने के लिए सरकार नई नई व्यवस्था चलाई है कि जो नाबालिग बच्चे हैं अभी उनकी ज़िन्दगी पढ़ने लिखने की खेलने की उम्र है और उनसे काम कराया जाता है कि यह काम उनसे न लिया जाए उनको जो है पढ़ने के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था की जाए वह सुनिश्चित ढंग से पढ़ाई करें ऐसी रोक लगाई जाए कि उनको काम करने के लिए मज़बूर न किया जाए लेकिन हमारे यहाँ की कुछ ऐसी मज़बूरियाँ हैं जिससे कोई बच्चों से काम लेते हैं लोग यह कुछ ही आदमियों की ऐसी परिस्थित होती है कि जो परिस्थिति के वश बच्चों को काम में लगाते हैं लेकिन यह गलत तरीका है और वह यह रोकना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाई का समय है पढ़ाई करें खेलने का समय है खेलें यह ऐसा उनको रास्ते पर लाया जाए और बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई करें खेलें और यह सब करें श्रम से उसे कोई मतलब नहीं श्रम उनको नहीं करने दें यह इसके लिए अब हमारे यहाँ की सरकार थोड़ा जागरूक हुई है कि जो बच्चों को बाल श्रम के लिए रोक रही है कहीं कहीं पर बाल श्रम बन्धक बना करके कराया जाता है तो वह बन्धक से उनको मुक्त कराने के लिए हमारी सरकार तरह तरह की राजनीति चला रही है तरह तरह के कानून व्यवस्था कर रही है जैसे यह बच्चे स्वतन्त्र हो करके अपनी पढ़ाई करें और पढ़ाई करके आगे बढ़ने की कोशिश करें ऐसा हो रहा है अब ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ की अब जोकि यह बाल श्रम है बाल श्रम को एक बहुत ही दुष्ट नज़र से देखा जाता है बाल श्रम वह जो है रोका जाए और बाल श्रम करने के लिए बच्चों को हर तरीके से जो विवश करते हैं उनको दण्ड दिया जाए यह बाल श्रम न कराएँ बाल श्रम बन्धक रूप बना करके जो कराते हैं उनके लिए कानून है सब है व्यवस्था बनाई जाए यह जो कभी भी भूल करके बाल बेवस बाल श्रम न कराएँ और बाल श्रम के लिए बच्चों को हर तरीके से छोड़ दिया और बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई करें उनको

बच्चों को बाल श्रम से छुड़ा करके पढ़ाई के काम में लगाएँ और वह भर प्रयास सरकार से भी अनुरोध करें यही कि इन बच्चों को हर तरीके की मुसीबतें हैं वह बाल श्रम में जुटे हैं उनको बाल श्रम से छुड़ा करके उनको सरकारी सहायता से शिक्षा दिलाने का प्रयास किया जाए जिससे बच्चे हमारे यहाँ के भविष्य होनहार वह आगे को बढ़ सकें